ईअं त मां सिका जमा कंदी आहियां पर सिकनि जे अलावा ईअं चटानू या पोइ स्टैंप इन सभिनि जा न हिकु सुठो म्यूज़ियम पाण ठाहे था सघूं इंडिया जा जेके पुराणा पुराणा सिका आहिनि चांहि उहो ॾेई की हुजे पुराणा रुपिया पंज इहे सभु जब उहे होतिरा ई प्यॉर हुआ हिकु वक़्त ते त मां इहो हूंदो आहे की सोन में पहिरियों सोन जा असांजा पैसा हूंदा हुआ ऐं हुन खां पोइ असां मेटालिक ऐं हुननि जा पोइ धीरे धीरे करे ठाहियासीं त जेके प्यॉर कॉपर वारा हूंदा हुआ उए सुठा हूंदा हुआ न हुननि खे त पहिरियों टाइम में नदी में बि इन करे विझिबो हुओ छोकी हुन सां नदीअ जी उहो प्यॉरिटी बर्क़रारु रहंदी हुई हाणे जा सिका त माण्हू ईअं ई विझंदा आहिनि उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर इहे जीअं ईअं कहाणी आहे तीअं शायदि ॿी बि जाम कहाणियूं हूंदियूं कीअं हिकु अहिड़ो म्यूज़ियम ठहियलु हुजे जंहिंमें हिकु तर्फ़ हीअं अलॻि अलॻि सिका रखियलु हुजनि उन सिकनि जे पुठिया अगरि कहिड़ी कहाणी हुजे जेकी कंहिंमे पुठिया माता आहे कंहिंमें कुझु आहे पहिला कंहिंमें कोई फेमस जॻह छापियलु आहे उन जी पासे में स्क्रीन जे मथा स्टोरी हलंदी हुजे ऐं हिकु माण्हू कोई पुठियां ॻाल्हाईंदो हुजे हेॾा मस्तु मस्तु अपग्रेडिड म्यूज़ियम आहिनि तीअं असां कोई म्यूज़ियम खोलूं उन उन सां जेतिरो पेसा ख़र्चु थींदो पर ख़र्चु हिकु टाइम थींदो ऐं हुन सां जेको माण्हू ॾिसण ईंदा आहिनि माण्हुनि खे जानकारी मिलंदी उन्हनि जी जनरल नॉलेज जनरल अवेरनेस पंहिंजे देश जे लाइ शयूं ॼाणंदा पुराणी थोरी शयूं ॼाणींदा ऐं हुन जे अलावा इन सां वापार बि थींदो स्टाटिंग में थोरे सालनि खां पोइ उन मां जेको पेसो ईंदो वेंदो उहो असांखे फ़ाइदो ई प्रोफिट ई थींदो ऐं हुन जे अलावा थोरो मेनटेनेंस लाइ रखंदासीं ऐं केॾे माण्हुनि खे रोज़ी मिलंदी जिते असां ॿुधाईंदासीं भई असां सिकनि जो इहे रखूं था या कहाणी ख़र्चु था हुन मां घणो माण्हू ॿुधाए करे पेसा कमाए सघंदा असां रोज़गारु मिलंदो हुते जेके माण्हू कमु कंदा उन्हनि जो घरु हलंदो मतिलबु जाम ॼणनि जो फ़ाइदो थी थो सघे त असां कीअं म्यूज़ियम जे बारे में सोचे था सघूं